वैसे तो कई मौकों पर कई गलतियाँ की गईं हैं लेकिन एक गलती जो मुझे काफ़ी याद रहती है और मैं उसकी चर्चा भी करता हूँ एक बार जब मैं ग्रेजुएशन में था तो सभी को असाइनमेंट मिले पाँच लोगों का एक ग्रूप था और उसमें असाइनमेंट के टॉपिक बता दिए गए तो मैं सबसे पढ़े लिखे और बहुत समझदार स्टूडेंट के ग्रूप को जॉइन कर लिया और उस ग्रूप में मैंने कोई काम नहीं किया मेरे दोस्तों ने वो पूरा असाइनमेंट खुद तैयार किया लेकिन जब वाइवा की बारी आई तो मैंने तो मेहनत की ही नहींं थी उतनी और मैं वैसे प्रेज़ेंट भी नहीं कर पाता तो मैंने मैम से कहा कि मैम और मैंने इस प्रोजेक्ट में काम उतना नहीं किया है चूंकि मैंने काम ही नहीं किया था कुछ काम नहीं किया था लेकिन मैंने कहा कि मैम मैंने काम कम किया है तो मैं और मैं प्रेज़ेंटेशन देने में भी थोड़ा कमज़ोर हूँ तो थोड़ा आप माफ़ कर दीजिएगा तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में वो मैम ने भी मुझे एक्सक्यूज़ किया कहा अच्छा ठीक है लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है